अॼुकल्ह ख़बरुनि में हिक ही ॻाल्हि जाम ॾिठी थी वञे ॿोॾियूं ॿोॾियूं जेके हाणे अञा बरसात शुरू थियूं आहिनि पर ॿोॾियूं अचणु चालू थी वयूं आहिनि जीअं त हलु पोइनि ॿिनि टिनि ॾींहनि खां दिल्लीअ में बि ॿोॾियूं आहियूं आहिनि हुन खां पहिरियों हिमाचल प्रदेश में बि आहियूं आहिनि ऐं आसाम में बि आहियूं आहिनि ऐं भारत जे जाम जॻहियुनि ते बि आहियूं आहिनि ॿोॾियूं जेके जाम नुकसान थियूं कनि जाम घर अ वही था वञनि उन में जाम घर बेघर था थी वञनि न हुन खे न हुननि खे खाइण पीअण लाए कुझु शयूं बचियूं आहिनि न छा इन ॿोॾियुनि जे करे जाम फ़सलूं बि खराबु थियूं थी वञनि जंहिं में ऐं फार्मर्स जाम सुसाइड बि था करे छॾीनि नुक़सान जे करे ऐं जेकियूं फसलियूं ख़राब थियूं थी वञनि उहे भाॼियूं ऐं फ्रूट जाम महांगा था थी वञनि जंहिं खे सभिनि खे भोॻणो थो पवे जाम जीअं हाणे टमाटा जाम महांगा थी विया आहिनि उहे जाम जामु ॼणा न था वठी सघनि इहे ॿोॾियूं जामु तक़लीफ़ थियूं ॾियनि अञा बरसाति बाक़ी आहे ऐं अञा किथे किथे ॿोॾि अची सघंदी आहे